नियाणीअ जे शादीअ में माउ पीउ कोई कसरु न छॾींदो आहे जॾहिं नियाणीअ जो रिश्तो तइ थी वञे थो तइ थी वञे थो त माउ पीउ शादीअ जे हर हिक तयारी ॾाढी सुठे नमूने सां ॾाढी ख़बरदारीअ सां करे थो माउ पीउ उन नियाणीअ जे शादीअ लाइ घणो ई कुझु सोचे रखंदा आहिनि त मां नियाणीअ जी शादीअ में हे कंदुसि हे कंदुसि ऐं हे कंदुसि त पंहिंजी जेके बि सोचूं उमेदूं पीउ माउ रखनि था से उहे पंहिंजूं उमेदूं पूरियूं था कनि चवण जो मतिलबु आहे त ॾेती लेती हूंअ त सरकार जे पारा बंदि आहे पर माण्हू अॼु बि हिन ॾेती लेतीअ में विश्वासु रखनि था त पंहिंजूं घुरिजूं साम्हूं रखनि था त मूंखे शादीअ में हे घुरिजे मूंखे शादीअ में हे घुरिजे हीअ छोकिरे वारनि जे पारां घुरूं कयूं थियूं वञनि त नियाणीअ जा माउ पीउ उन घुरिजुनि खे बि पूरो था कनि कपिड़ा लटा वॻा वेस बैगूं ठाहे करे छोकिरे वारनि जा बि वॻा उन्हनि जा गहना नियाणीअ लाइ गहना सुठे नमूने धाम धूम सां उन्हनि खे रोटी पाणी खाराए उन्हनि जो सुठो वेलकम सुठो आदर भाव करे उन्हनि जी आदर भाईअ में काई बि कमी न था छॾनि त पंहिंजे नियाणीअ जी शादी में छो कमी रखंदा सो पंहिंजा सभु ख़्वाबु उहे पूरो करण जी पूरी कोशिश था कनि त नियाणीअ जी शादीअ में काई कसरु न रहिजी वञे इन खां वधीक बि अगरि कंहिंजी हस्ती आहे त उहे कारियूं मोटरूं गॾो गॾे फ्लैट बि छोकिरे वारनि खे ॾेई था छॾनि त इन करे असां हीअ शादी जो रवाज़ु हली रहियो आहे त माउ पीउ कॾहिं कोइ बि कमी पंहिंजे धीउ जी शादी में न छॾींदो सफ़ा न छॾींदो पर पंहिंजी उमेंदूं ईंअ ई रखंदो त मुंहिंजी नियाणी सदा ख़ुशि रहे शाद रहे आबाद जय झूलेलाल